ہر انسان کے اندر قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رہی ہوتی ہے ہر انسان کسی نہ کسی فن میں ماہر ہوتا ہے فن ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے ہر انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی فن ضرور سیکھتا ہے فن زندگی میں اس لیے اہم ہے کیوں کہ یہ معاشرے میں آپ کو آپ کی پہچان تو دلاتا ہی ہے ساتھ ہی آپ کے پیسہ کمانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے معاشرے کو بہتر بنانے میں فن بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کیوں کہ لوگ ہی مل کر معاشرہ بناتے ہیں اور معاشرے میں ہر فن کا آدمی ہوتا ہے جیسے لوہار بڑھئی مستری پینٹر باورچی بنکر موچی درزی حکیم الیکٹریشین میکینک وغیرہ یہ سارے لوگ مل کر ایک معاشرے کو بہتر بناتے ہیں